केह् नांऽ लैंदे में ना ओह् करनी होनी सलाई कढ़ाई दा कम्म करनी होनी ते सलाई च जेह्ड़ा में करनी होनी आं ते ओह् सारी कढ़ाई च ओह्दा बुनाई च कम्म करनी आं कपड़े जेह्ड़े स्वेटर स्वूटर बुननी होनी ना जेह्ड़े ते ओह्दे बिच अस करने होने जेह्ड़े उम्मीद दा गौरमेंट दियां स्कीमां जेह्ड़ियां उम्मीद एन आर एल एम एह्दे बिच अस बुनाई करियै ते अस जेह्ड़े बड्डे बड्डे मेले लगदे ना अस में उत्थें जन्नी होनी आं ते अपने ना ओह् लेई जन्नी होनी स्वेटर बनाए दे होंदे स्वेटर बुने दे होंदे फ्राकां बनाई दियां होंदियां बच्चे छोटे छोटे बच्चें दियां फ्राकां बनानी स्वेटर बनानी जेह्ड़े जराबू होंदे निक्के निक्के बूटु बगैरा ओह् बनानी ओह् बनाइयै ते उत्थें बेचने होने आं ते लोग उत्थें मेला लगदा ते फिर बड़े लोकें गौरमेंट दी तरफ दा आंदे आ गौरमेंट दी तरफ दा लोग आंदे ते उद्धर बड़ा बड्डा एग्जीबिशन होंदा ते ओह्दे च लगदा मेला ते लोग कि'न्ना कि'न्ना समान लेई जंदे ते अपना जिसलै अस समान बेचने ते कम से कम दो तिन्न ज्हार रपेऽ दा समान बेची गै ओड़नी आं जे बनाए दा होंदा जेह्ड़ा असें अपना समान स्वेटर बगैरा रमाल बगैरा बुनियै बानियै लाए दे होंदे ते ओह् उत्थें जेल्लै बेचने होने समान ते बड़ी खुशी होंदी अपने आप च इ'यां मतलब कि में अपने हत्थें इ'न्नी मैह्नत कीती ही ते अज्ज अपनी मैह्नत दा फल पाया ते केईं उम्मीद बिच जन्नी होनी ओह्दे बिच इक में ओह् जनानियें दियां मीटिंगां बगैरा करानी होनी आं दा कम्म करनी मेरे कोल दो ग्रांऽ ऐ ते ओह्दे बिच में जनानियें ई बी सखानी होनी ऐ कि में स्वेटर बी बुनी लैन्नी आं में स्वेटर बुनना सखानी आं कि स्वेटर बुनो कन्नै स्वेटर जनानियां केह् करदियां अपने लेइयै स्वेटर बुनी बुनियै फिर जेल्लै अस इक साल च इद्धर डोगरा हट जेह्ड़ा इद्धर सोआंखैं मोड़ ऐ इद्धर साढ़े अफसर आंदे न डी सी मैडम आंदी ऐ फिर सारे आंदे अस अपने अपने ग्रांऽ दे लेई जन्ने होने आं समान जनानियां लेई जंदियां में नानकचक च कम्म करनी नानकचक दियां जनानियां मेरे कन्नै जंदियां उत्थें ओह् अपने समान दसदियां जि'यां एह् स्वेटर बनाए दियां होंदियां स्वेटर बुटू बगैरा बनाए दे होंदे ते सारा समान बेचदियां बेचियै ते सारा उत्थें लोग बड़े बाह्रा बाह्रा दे लोग आए दे होंदे लोग लेइयै जंदे समान सारा ते बेचियै मिगी इ'न्नी लगनी खुशी होंदी कि में इ'न्नी बुनी लैन्नी होनी स्वेटर स्वेटर बुनियै अपना दिल च इ'यां मन बड़ा खुश होंदा ते में बाकी आह्लें गी बी सखानी होनी आं सानूं गौरमेंट दी स्कीमां दसदे ओह् उम्मीद बिच कि'न्नी कि'न्नियां सानूं आखदे कि तुस अपने अपना जेह्ड़ा अन्दरा दा इंसान ऐ उसी बाह्र कड्ढो ते अपना कुछ कम्म करो कम्म करियै ते अपने करो कुछ ना कुछ कम्म सिक्खो करो ते अपना अपने रोजी रोटी कमाओ मतलब कि ओह्दे च अजीविका बास्तै सानूं सखांदे ते जनानियां कोई बी कम्म अपना खोह्ल्ली सकदियां कोई बी कुछ बी कम्म करदियां ते फ्ही सानूं ओह् मेले बगैरा लगांदे केईं जनानियां दिक्खो आं ओह् बुनदियां रमाल बनांदियां छड़े रमाल गै लेई आंदियां रमाल बनाना सखानी में उ'नें ई सब सिक्खी जंदियां रमाल रमूल बनांदियां ते फिर अस ओह् मेले च लेई जन्ने होने आं ते उत्थें अस उं'दा समान बेची ओड़ने होने आं लोग लेई जंदे छड़ा आपूं समान लाए दा होंदा बेचियै ते ओह् लोग लेई जंदे साढ़े कोला समान अस मेले बिच लेई जन्ने होने आपूं बी समझो कि'न्ना कम्म करनी आं में स्वेटर बुनी बुनियै में ते इक दिन जेल्लै में चज्ज जदूं सिक्खी ही ते में निक्की होंदी ही ते सतमीं अठमीं पढ़दी होंदी ही ते मेरी मम्मी ने मिगी चज्ज सखाई ही मेरी मम्मी ने ऐहें लै मिगी कर केह् लैंदे लै कुड़िये सलाई चाढ़ ते मीं आंदी निं ही ते मीं इ'न्ना शौक हा कि में लकड़ियां लेइयै लकड़ियां होंदियां नी लकड़ियां पतलियां पतलियां लकड़ियां लैनियां में लकड़ियें कन्नै धागें कन्नै बुनना स्टार्ट करना ते मेरी मम्मी आखा दी ही कि कुड़ी मेरी बड़ी शौंकन ऐ ते फिर मम्मियें सलाइयां कड्ढनियां सलाइयां लेइयै ते में मम्मी ने इक्कले कड्ढियै इक साइड छड़े छोड़नी ते दूइयां में फड़ी लैनियां आपूं गै धागे बुनी बुनियै कुछ कुछ बनांदे रौह्ना ते मम्मी ने फ्ही आखना कि लै तूं बुन एह् लै इक फड़का तूं बुन फ्ही में बुनना ते मेरी मम्मी ने मिगी निक्के होंदे गै चज्ज सखाई दी ही ते में चज्ज सिक्खी लै दी ही अदूं दी ते अज्ज में चज्ज सिक्खी ते अज्ज मिगी इ'न्ना मिगी अपने आप पर इ'न्ना गर्व होआ दा कि में चज्ज सिक्खी दी ते मेरे कम्म आ दी गौरमेंट दे गौरमेंट दे घर बी समझो अपना नांऽ ऐ लोग जि'त्थें मेले बगैरा लगाने ते जन्नी होनी आं उत्थें मीटिंग दे बिच मीटिंग च लोकें ई अपने जन्ने मीटिंग च लोकें ई जनानियें ई सखानी होनी चज्ज ते आपें बी सिखदियां स्वेटर बनाने सखानी होनी आं फिर कि'यां लैंदे रमाल बुनना सखानी होनी आं ते फिर ओह् मेले च ओह् लांदे केह् नांऽ उत्थें एग्जीबिशन लगदे केईं बारी चीची माता लगदे फिर ओह् जेल्लै आंदे नी बम बम केह् नांऽ लैंदे हून लग्गे दे अमरनाथ जात्तरी जेह्ड़े मेले लग्गे दे अस उत्थें बी द्वारकापुरी बी अस जन्ने होने आं द्वारकापुरी बी अस अपना समान लाए दा होंदा उत्थें बी लोग जेह्ड़े लोग आंदे अस उ'नें ई बी समझो लोग लेई जंदे समान अपने आप जेल्लै साढ़ा समान बिकदा सानूं इ'न्नी खुशी होंदी ऐ कि शैल मतलब कि बड़ी खुशी होंदी ऐ कि ऐसा असें अपने हत्थें कुछ बनाए दा ऐ ते अस बेचा ने अज्ज समान ते सानूं अपने आप च इ'यां बड़ा गर्व फील होंदा ऐ मसूस होंदा गर्व मसूस होंदा जि'यां दिक्खो अस कम्म करने होने आं मेरा गै अपने मैह्नत दा मैह्नत दा फल ऐ चलो केह् करना अपना बी चज्ज सिक्खियै ते चंगा बड़े अपने घर दा खर्चा बी चली जंदा ते घरे आह्ले बी आखदे की आं भई नेईं लाड़ी बड़ी तेज़ ऐ साढ़ी लाड़ी साढ़े बड़ा कम्म करदी ऐ शैल कम्म करदी ऐ ते कम्म काज़ करियै ते अपने घर दा रोजी रोटी दा गज़ारा बी चला ने आं होर उम्मीद बिच बी कम्म करने होने आं अस उम्मीद बिच उम्मीद दियें जनानियें ई में आपूं चज्ज सखानी होनी आं ओह्बी सिखदियां स्वेटर बनाइयै ते मेरे कन्नै मेले च जंदियां फ्ही उ'नें ई सखाइयै ते ओह् उत्थें बेची आने अस सारा समान ते चलो अपने घर दा बी खर्चा खुर्चा चली जंदा ऐ राम करियै दिक्खो अग्गैं कि जे गौरमेंट दियां जनेही स्कीमां आंदियां न ते सानूं सनांदे की आं जी एह् करो इ'यां करो स्वेटर बनाओ कोट्टियां बनाओ अपने अपने मेले च आओ ते समान बेचो अपना ते अस समान बनाई बनुइयै बेचियै ते सारा अस करी लैन्ने होने कम्म काज बी ठीक ठाक चलदा साढ़ा सर्कल अपने पैसे बी चार मिली जंदे केह् करना गौरमेंट दियां स्कीमां बी सानूं इस बास्तै अस जित्थें लग्गे दे आं गौरमेंट दी स्कीमां दा सानूं बड़ा फायदा होंदा फिर ते सानूं अस समान छड़ा बनाने होने आं ते सानूं उत्थें बेचने आस्तै सानूं ओह् लेई जंदे मेले बिच अस उत्थें अपना समान बेची आने होने ते बड़ी खुशी मिलदी ऐ इ'यां इक बारी में निक्की जेही दी ते उल्लै में स्वेटर बनाई इक छोटी जेही स्वेटर जेह्की अन्दरें पांदे ऐ निक्की स्वेटर होंदी अंदर पाने आह्ली ओह् बनाई पैह्ले बारी बनाई ते बड़ी शैल निक्की जेही स्वेटर बनाई ते मम्मी आखा दी एह् दिक्खां ते लोग मम्मी मेरी ने सारें लोकें ई म्ह्ल्ले दे लोकें ई सनाया मेरी कुड़ी ने दिक्खो कि'न्ना शैल स्वेटर बनाया आखा दे नेईं तेरी कुड़ी बड़ी तेज़ ऐ एह् बड़े शैल बनांदी ऐ ते अज्ज ब्होई बी गेदे आं बच्चे बी होई दे न तां बी चंगा माड़ा कम्म करा ने आं ते बड़ा शैल स्वेटर बी बुना दे घरै दे कम्म बी करा ने सलाई कढ़ाई दा बी कम्म करने होने ते बनाए दा रमाल बी बुनी लैन्ने सारा कम्म करी करियै शैल अपने ठीक ठाक सर्कल चला दा अपने घरा दा अपने घरै आह्ले बी बड़े खुश रौहंदे सस्स सौह्रा बी खुश रौहंदे अपने मां प्योऽ दी बी शोभा कि उं'दी कुड़ी शैल कम्म करदी ऐ